جی ایک وقت کی بات ہے کہ ہمارا ایک گروپ میں نے اپنے دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ تاج محل کا سفر کیا تھا اور وہ سفر ہماری زندگی کا میں اگر کہوں تو ایسے تو میں نے بہت سارے سفر کیے ہیں دوستوں کے ساتھ خاندان کے بڑے بزرگوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ لیکن وہ سفر ہمیں ابھی بھی یاد ہے وہ سفر سب سے اہم سفرمیں سے وہ میرا اہم سفر تھا اتنے مزے ہم لوگوں نے اس سفر میں کیے اتنا انجوائے ہم لوگوں نے وہاں کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہمارے دوست ہی ایسے تھے اتنے ہنسی مذاق کرنے والے اور بہت اچھے جانکار لوگ اور سفر کے دوران بہت سی اہم باتوں سے انہوں نے ہم لوگوں کو واقف کرایا اور وہاں جانے کے بعد ہمیں سب سے جو اہم چیز ہے وہ کبھی بوریت ہی نہیں ہوئی ہم بالکل خوش و خوش و خرم وہاں پہنچے اور بالکل مستی کرتے ہوئے واپس پہنچے تو وہ سفر جو تھا وہ بہت ہی اہم سفر تھا بہت ہی یادگار سفر تھا میرے اور وہ سفر جو تھا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا تھا میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنا یادگار وہ سفر رہا ہے میرا